चलो में तुसेंई अपनी पढ़ाई बारे सनाने आं थुआढ़े कन्नै गल्लां करने आं थोह्ड़ी अपने बचपन कन्नै में इद्धर में पढ़ेआ इद्धर मेरे घर दे कोल स्कूल स्कूल ऐ रोमा पब्लिक फोंडेशन उद्धर में कीती में नर्सरी बिच्च गेआ मैं उद्धर में कीती अठमी अठमी तक पढ़ेआ उद्धर उनें मी मतलब मतलब पूरा हार्ड वर्क कराया मेरे कन्नै मतलब मेरा साथ दित्ता टीचरें मी समझाया शैल होर मेरे मार्क्स बड़े शैल आए उद्धर स्कूल च फिर में उद्धरा गेआ में घर दे कोल ई हा दुऐ ओह् दुए घर दे कोल हा उद्धर में उद्धर मैं गेआ नौमीं च उस स्कूल दा नांऽ ऐ एल ग्रीन उद्धर में बाह्रमीं कीती उद्धर मेरे कोल सब्जेक्ट हे हिंदी ही साईंस ही हिस्ट्री ही सोशलोलॉजी ही जग्रोफी ही मैथ्स हा ओह् मी हा दसमीं तक दसमीं च बोर्ड होए दसमीं च मेरे मतलब नब्बे परसेन्ट तक आए मार्क्स फ्ही ओह्दे बाद मैं आर्ट्स चुनेआ आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम में लैती उद्धर ई स्कूल च लेई में उद्धर में कीती बाह्रमी तक बाह्रमीं में कीती दो ज्हार बीह् च दो ज्हार बीह् च कीती में बाह्रमीं फ्ही इक साल में ड्राप करी ओड़ेआ इक साल ड्राप करी ओड़ेआ फ्ही में अडमीशन लैती इद्धर में इद्धर लैती एमएएम कालेज लैती जेह्ड़ा इद्धर ऐ विक्रम चौक उद्धर लैती उद्धर मीं मतलब उद्धर मीं सब्जेक्ट मर्जी दे नि मिले उद्धर में ग्रेजुएशन करनी ही ग्रेजुएशन करनी ही उद्धर मी मजा नी आया फ्ही चलो उद्धर बी उद्धर मी मिलेआ बीए बीए मिली स्ट्रीम बीए च मी मिले मिले हिंदी हिंदी दा मेरा इंट्र्सट नेईं हा हिंदी दे हिन्दी च में आखेआ उ'नेंगी मेरा चेंज करी ओड़ी उ'नेंई आखेआ मी इंग्लिश देई ओड़ो ओह् आखदे चलो थोह्ड़ा टाईम लग्गग फ्ही उ'नें मी इंग्लिश देई ओड़ी फ्ही में उद्धर बी दो साल लाए बीए च एमएएम कालेज पर मी उद्धर बी मजा नी आया अज्जकल नौकरी लभदी नी कुसै बी फ्ही में हून सोचे ना आं एह् करा फाईन आर्ट्स करां विक्रम चौक ई ऐ कालेज ओह् बी उद्धर में सोचा ना उद्धर में करां अप्लाईड अर्ट्स जेह्ड़ा डिजिटल आर्ट होंदा नी ओह्दे च में ओह् बनानां कम्पयूटर च बनानां डिजिटल मैं पेंटिंगां बनाह्गा कन्नै प्रोजेक्ट करगा प्राईवेट कम्पनी कन्नै उद्धर नौकरी लग्गने दे चांस होंदे न बड़े मतलब सैलरी शैल मिलदी प्राईवेट सैक्टर च बी मिलदी गोरमेंट ते ऐ प्राईवेट बी ऐ बस इन्ना ई ऐ मेरा मेरा स्ट्रगल इन्ना ही ऐ बस होर शैल नौकरी लब्भी जाए कोई बस पर होर कुछ नी चाहिदा